जेको नाचु असां नचूं था उहो जेको सभिनि खे वणे सभिनि जे अखियुनि खे भाए सुठो हुजे ॾिसण में वॾनि जे बि ऐं नंढनि जे बि ऐं अहिड़ी असां हुन में कहिड़ी यादिगारि शइ विझूं जंहिं कहिड़े माण्हु खे यादि करे हुन हिसाबु सां डान्स कबी आहे त हो सॼी ज़िंदगी असांखे यादि रहंदो आहे